जी सर मैं रवि कुमार बोल रहा हूँ क्या हमारी मेरी बात जय कुमार कंसल्टेंसी सर्विस से हो रही है सर हमें आपसे हमारे स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ चाहिए थीं सर मैं यह सोच रहा था कि जिस प्रकार हाल से अभी शेयर मार्केट में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है एवं जैसी लोग अपने पैसे का बेनिफिट कर रहे हैं उसी प्रकार मैं भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्किट में लगाना चाहता हूँ जी सर जी सर तो क्या ऐसे कोई स्टेबल कंडीशन नहीं है जिसमें हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे की हमें ऐसी थोड़ी बहुत रिस्क का चांस ज़्यादा चांस ना हो जी सर तो आप क्या बता सकते हैं हम स्टॉक मार्केट में कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं जी सर इसीलिए तो मैं आपके पास कॉल किया हूँ ताकि आपसे मैं सीख सकूँ एवं पूछ सकूँ कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ जी सर आप निफ्टी फिफ्टी के बारे में बताना चाहते हैं जी सर तो मैं निफ्टी फिफ्टी में सर मेरा तो अभी मतलब बेसिक इनकम जो मैं आपके यहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि मुझे लॉस का ज़्यादा चांस ना रहे तो सर मैं दस लाख इन्वेस्ट कर सकता हूँ अभी मेरे पास है इतना

जी सर और भी एक दो न्यू पॉइंट जैसे कि शिबा हो गया एवं जो की सर डॉक कॉइन अभी काफ़ी फेमस है इन सब कॉइन्स को भी मैं खरीद सकता हूँ सर लॉस की कोई दिक्कत नहीं है मुझे बस पैसे बहुत कम हमें इसमें अभी सोच रहा था कि पाँच लाख डॉक कॉइन और शिबा जो न्यू कॉइन आई है इसमें लगभग साढ़े आठ लाख के आसपास इन्वेस्ट करने वाला था सर मुझे इतना इंतज़ार करना पसंद नहीं है पैसों के लिए मैं डे बाय डे ही करना चाहता हूँ जी सर मुझे खतरे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे हर हर्षद मेहता एक बहुत ही फेमस डायलॉग अभी भी याद है और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ कि रिस्क है तो इश्क़ है इसलिए सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ

जी सर तो मैं डे बाई डे ही करूंगा और आपके यहाँ आकर के मैं कल सारी फॉर्मलिटीज़ कर लूँगा सर और अपना सारा कैश लेकर आऊंगा जी सर धन्यवाद